हिते गुजराती आहिनि सिंधी बि आहिनि हिंदी बि आहिनि हर हिकु भाषा जा माण्हू रहंदा आहिनि हिते मेला ॾाढा लॻंदा आहिनि जीअं त शिवरात्रीअ जो मेलो लॻंदो आहे होलीअ जो मेलो लॻंदो आहे लीलाशाह भॻिवान जो मेलो लॻंदो आहे तंहिंखां सवाइ गुजरातियुनि खे ढोकरा ऐं फ़ाफ़रा ॾाढा वणंदा आहिनि तेखां सवाए असां वट नवरात्री ॾाढी सुठी थींदी आए एॾी सुठी थींदी आहे किथां किथां जा माण्हू खास हिते कच्छ में ईंदा आहिनि नवरात्री ॾिसणु तंहिंखां सवाइ हिते रण कच्छ घुमण किथां किथां जा दुबई जा लंडन जा सभई देसनि जा माण्हू हिते ॾाढो घुमणु ईंदा आहिनि हिते होटलूं बि ॾाढी सुठियूं सुठियूं आहिनि इन करे हिते माण्हू खे ॾाढो वणंदो आहे कच्छ जे माण्हू जें कच्छ न ॾिठी उन कुछ न ॾिठो इन करे कच्छ में ज़रूरी अचणु खपे मोदी बि चवंदो आहे कच्छ में ज़रूरी अचणु खपे कच्छ न ॾिठो त कंहिं कुझु न ॾिठो आहे इन करे जेको बि माण्हू कच्छ न घुमियो आहे हुन खे कच्छ में ज़रूरी अचिणो आहे तव्हांखे जेको बि ख़राब लॻंदो हुजे या सुठो लॻंदो हुजे पर कच्छ ज़रूरी घुमणु ईंदा कयो वॾा वॾा माण्हू हिते कच्छ में ईंदा आहिनि जीअं अमिताभ बच्चन आहियो मोदी आहियो तंहिंखां सवाइ कई कलाकार ईंदा आहिनि इन करे तव्हांखे कच्छ में ज़रूरी घुमणु अचणु खपे जीअं भई गणपती आहे त गणपती ॾाढो सुठी रीति हिते मल्हाईंदा आहिनि एतिरो इहो ख़ासि आहे मारवाड़ियुनि जो पर पंहिंजे सिंधी माण्हू ॾाढो गणपतीअ खे मञंदा आहिनि इन करे कच्छ जो माण्हू गणपतीअ खे ॾाढा सुठी रीति मल्हाईंदा आहिनि इन करे तव्हांखे कच्छ ज़रूरी अचणु खपे